मां बजाज कंपिनी जो हिकु वैक्यूम क्लीनर वरितो आहे जेको ख़राब निकितो आहे ऐं उहो बराबरि कमु बि नथो करे ऐं उनखे ठाहिण जे लाइ बि केरु नथो अची सघे